جی ہاں میں نے بچپن سے ہی ہماری تاریخ کے بارے میں سیکھنے میں گہری دلچسپی لی ہے جب میں اسکول میں تھا تو میرے اساتذہ نے مجھے تاریخ کی اہمیت سے روشناس کرایا لیکن جس کہانی نے مجھ پر سب سے زیادہ اثر ڈالا وہ ٹیپو سلطان کی زندگی کی کہانی ہے ٹیپو سلطان جو میسور کا شیر کہلاتا تھا ایک نڈر اور بہادر حکمران تھا جس نے برطانوی سامراج کے خلاف مزاحمت کی اس کی جراءت حوصلہ اور وطن سے محبت کی مثالیں آج بھی ہمارے دلوں کو گرما دیتی ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں نے پہلی بار اس کے بارے میں پڑھا تو کس طرح اس نے اپنی جان دے دی مگر غلامی قبول نہیں کی اس کا مشہور قول کے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سال زندگی سے بہتر ہے میرے دل میں گھر کر گیا یہ الفاظ صرف اس کی بہادری کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ ہمیں بھی زندگی میں عزت اور خود داری کے ساتھ جینے کا سبق دیتے ہیں